हेल' बाहागि मा मावदोंब्रा आदसा आमफ्राइ जोंनाथ' एडमिसनफोरनि खोथाखौथ' सानना सानाखै जाखो लानांगौ फा खबरथ' गैयालै आं नोंनावसो सोंहरनो नागिरदोंमोन बेसेबां पारसेन्ट नांगोनब्रा एडमिसन मोननोलाय सिक्सटि पारसेन्ट ने मोनायाथ' खुनुरुखुम मोनगौमोन आमफ्राइ इनट्रेनसफोर लागोन नामा बिसोरो लानो होनदों ने आरो एडमिसन फिसफ्राबा बेसे बेसे थांगोनलै नैजि आयौ आंहाथ' खैफोद जानोसै ना फैसाया माबा मोनसे मोनसे माबा मोनसे खालामनांसिगोन औ मोननायाथ' मोनगोन औ नोंना बाहागिना होजों इउनिभारसिटियाव सिना जानाफोर दंखायो खोमा ना आंनाथ' सासेबो सिनायनाय गैयालै बेराद जारलासो जाहैसै आमफ्राइ बाहागिया हसटेलफोर थागोन नामा हसटेल थागोन ने आं खुनुरुम मोनब्लाबो न'निफ्राइसो हान्थिनो सानलाय लांबामोनलै आदसा आदसा आदसा दे दे दे रायज्लायनानै होयोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा धन्यबाद होनानैसो साना लानोसै आङो औ औ औ जोंनिफ्राइ माबायाथ' लाहैजोबसिगोनानो खोमा ना जोंनि कलेजनिफ्रइ गनायफ्रा औ औ औ आं बेखौनो सिन्था जाबाय थायो औ दे दे दे होमब्ला होमब्ला उनाव खबर लालायसै आदसा दे दे दे दे